हमरा गाँवमे डिहबार बाबा कऽ मन्दिर छनि गाँवके दच्छिनबाड़ी भागमे ओना तऽ बहुत मन्दिर छनि एहि गाँवमे दुर्गा जीके छथिन सरस्वती भगबती कऽ छथिन महादेब कऽ मन्दिर अछि आओर बजरङ्गबली कऽ मन्दिर सेहो छनि लेकिन डिहबार बाबा जे छथिन से गामके मतलब मालिक छथिन हुनका तै डिहबार बाबा कहल जाइत छनि आ ओतऽ तऽ पूरा गाँवके लोक भोर साँझ साँझ दै कऽ लेल भोर कऽ हुनका अङ्गना निपै कऽ लेल हुनका फूल तोड़ै कऽ लेल हुनका लेल ने नवेद लै कऽ जाउ आ साँझमे साँझ लेसै लऽ प्राथना करै लऽ ई तऽ नित दिन कऽ नियम छियै बारहो महिना छतीसो दिन ई भरि गाँव कऽ जतेक छथिन हिन्दू ओ जेबेटा करथिन डिहबार बाबा स्थान आओर तकर बाद दुर्गापूजा जहन आएल तहन तऽ दुर्गा जी स्थानमे भीड़ भड़क्का रहैए साँझ कऽ प्रार्थना बेरमे साँझ लेसै कऽ बेरमे भोरमे हुनकर जहन आरती भजन होइत रहैत छनि जहन हुनकर देवी पाठ होइत रहै छनि तखनो पूरा बस्ती कऽ लोक ओतऽ जाय कऽ ओ परायण कऽ सुनैत छथि ओतऽ आरती गबैत छथि आरती लै छथि नैवेद्य लै छथि तहन जाय कऽ इमहर महादेब कऽ मन्दिर तऽ नित रोज छिअनिए पूजा करै कऽ लेल ओतऽ अबेर हुए या सबेर हुए एक लोटा जल दै कऽ अधिकार तऽ सभकऽ महादेब कहने छथिन दै लऽ ओ सभ जयबे करब तऽ एना कऽ हमरा गाँव सभमे मन्दिर कऽ बहुत बिशेष छनि अथी आ हुनका ले लोको बहुत रहैत छनि जाइ कऽ लेल तैआर जाड़ रहौ शितलहरी रहौ पानि रहौ रौद हवा किछु रहौ केओ मन्दिर जाइ कऽ लेल पाछाँ नहि रहैत छै चाहे बुढ़ छथिन बच्चा छथिन केओ भी छथिन ओ जयबेटा करत समय समय पर कीर्तनो सभ होइत रहैए मन्दिरो सभ परमे कहिओ तिराइते भए गेल कहिओ अष्टजामे केओ कयलक कहिओ सभ मिलकऽ नबाहे कीर्तन ठानि देलथि नओ राति तक होइते रहल कहिओ कहिओ एहन भेल जे चौबीस घण्टा बला रामायणो पाठ भए जाइए कहिओ धिआपुता कऽ मन भेल तऽ रातिके आइ सोम छी तऽ आइ मङ्गल छी कहिओ कऽ राति कऽ दू चारि घण्टा कीर्तन शुरू कै देलथि शिवरात्रि आबि जाइए तऽ ओहिमे तऽ आओर बिशेष सभ भए जाइए महादेब स्थानमे कीर्तन भजन हुनकर जे होइत छनि पूजा पाठ देखै बला भए जाइए तऽ एहन एहन समय साओनके जे सोमबारी अबैत यऽ तऽ ओ पाँचो सोमवारीमे तऽ विशेषकऽ रहैए यऽ भीड़ पूजासँ लै कऽ आरती कीर्तन तक दिनसँ लैकऽ राति तक तऽ सुइया ससरै कऽ जगह नहि रहैत छनि ओहि महादेब मन्दिर सभमे चाहे जए गो मन्दिर छथिन मन्दिर तऽ महादेब कऽ कै दू चारिटा छथिन हमरा गाँवमे लेकिन सभ मन्दिरमे बड भीड़ रहैत छनि पासोमे जे आनो गाँव सभमे छथिन ओतऽ तऽ आओर दश गाँव के लोक आबि आबि कऽ ओतऽ पूजा पाठ केलथि मेला लागि गेल ओहि मेलामे धिआपुता लैकऽ लोक गेल उमङ्ग कऽ सङ्गे खरीदलक किनल देखलक घुमल फिरल तहन अपना साँझ पड़ैत पड़ैत घर अबैत जाइत छथि तऽ ओहिके लेल तऽ हमरा गाँवमे मन्दिर सभकऽ बहुत विशेषता छनि आओर तेनाही समाज लोक एहिमे विशेष कऽ भाग लै छथि ध्यान दै छथिन हरि कीर्तन भजन सभकिछुमे सभ भाग लैत रहैत छथिन आओर एहिमे सभ जुटल रहैत छथि अपना प्रेममे सभ मग्न भेल रहैत छथि ताहिके लेल हमर गाँव से बहुत खुशी कऽ लगैत रहैए हमरा सभकऽ गाँवमे जे ई संस्कार सभ छै देहातमे से ई सभ बहुत नीक लग शहरमे तऽ आदमी कऽ टाइमके अभाओ रहैत छै लेकिन गाँवमे तऽ से नहि रहैत छै काजो भेल आ एहिओ सभमे लोक भाग लै लेलक किए तऽ कोनो टाइम टेबुलके ड्यूटी तऽ छै नहि आ शहरके लोककेँ तऽ टाइम टेबुलसँ टाइम भेटैत छै ड्यूटी कै कऽ आउ तहन यऽ टाइम तऽ जाउ नहि तऽ आराम करू आ गाँवमे से नहि रहैत छै गाँवमे अपन आदमी जखन तक अहाँक जखने टाइम यऽ भोर भेल तऽ भोरेमे अहाँ सबेरे जे उठि गेलहुँ तऽ चलि जाउ कनि बाबा कऽ अङ्गनामे झाडुए लगाय दिऔ कनि बाबा कऽ अङ्गना धोइये लेलहुँ कनि सराइए कटोरी माजि लेलहुँ कनि फुले तोड़ि लेलहुँ फेर नहाय सोनाय कऽ फेर मन भेल एक लोटा जल लेने जाउ बाबाके मन्दिरमे दै दिऔन गोर लागि लिअ चलि आउ साँझोमे फुरसैत यऽ धिआपुता कऽ लै कऽ मन्दिर पर चलि गेलहुँ कनि भगबान कऽ भजन कीर्तन होइत छै कनि काल बैस रहलहुँ हुनका सने हुनका लङ्ग कनि मनो शान्त भेट जाइत छै भगबान भगबानके एहिठुम गेलासँ तऽ आदमी कऽ मन शान्त भए जाइत छै ने जे चलै तऽ शान्ति भेटैत छै किए तऽ हुनकर दरबारे छिअनि सहए तऽ ओहिके लेल एहिके लेल गाँवमे एहि सभके लेल बहुत बढ़िआँ सुविधो छै आओर बहुत बढ़िआँ लोककेँ नीक लागैत छै शहरमे ओतेक टाइम नहि भेट रहल छै लोककेँ छै